जी अच्छा अच्छा हाँ है ना वह अजमेर जाएँगे कल यह अभी साढ़े दस रुपये है एक किलोमीटर चले हाँ तो आपका किलोमीटर जो बताया था मीटर रीडिंग जो आएगी वह आपका चार्ज लगेगा साढ़े साढ़े ग्यारह रुपये पर किलोमीटर और इसमें ग्वालियर में देखो आप सूर्य मंदिर है जय विलास पैलेस है जिसमें चाँदी की ट्रेन चलती है पुराने ज़माने में जो ट्रेन से खाना आता था और फिर आप क़िला घूम लीजिए गुजरी महल है ऊपर जाएँगे ऊपर ये जौहरकुंड वग़ैरह है अजाइब वह संग्रहालय है वह ऊपर ही गुरुद्वारा है बना हुआ है क़िले के ऊपर पसरीजा कॉलेज है हाँ तिघरा डैम है उससे थोड़ा हाँ उससे थोड़ा आगे जाएँगे तो नरकेश्वर महादेव का मंदिर है और पर्यटन स्थल है छोटे छोटे जलप्रपात है

और फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप यू पी आई यू पी आई से आप ऑनलाइन कर सकते हैं बाक़ी यह नाइट जो हॉल्ट रहेगा नाइट अगर रुक कर आप कहीं भी गाड़ी अगर आपकी रुकी रहती है जी जी नमस्ते